हेलौ औ माबाफोर ना मोनगोन नामा लखेला ना अस्सासा मा मा ना मोनगोन बाजै

लखेला ना अस्सा औ

आस्सा बाजै बे नास्राइया बेसेबांसो दाम जागोन बाजै

आमफ्राय ना थुरिखौलाय बेसेबांनि हगारदों बाजैयालाय ना थुरिखौ बिदै गोनां ना बाजै ना थुरिया औ औ

मोजाङैनो दं थाथखायैनो दंथ' नाया गोरायैनो दं सेवाखैना थाजायैनो दं

लाजागोन बाजै बाद बे ना ना निस्लाखौसो नांगौमोनलै बाजै औ एसे गोथाङैनो दोनजागोनना औ

औ मासे मानै दे होमबालाय बाजै दा सुनानै दोनदो लायनोसै औ दा बेलासेआव लोगो हमसै दोन्दो दे औ